म्हाका अशें सांगचें दिसता की चेडवां भुरग्यांनी आतांचे तर काळंत खूब शिकपाक जाय किद्याक आतांची भुरगीं खूब चेडवां भुरगीं हुशार आसात आनी ती सगळ्या फिल्डान फुडेंत आसता ती लक्ष दिवन अभ्यास करून बरेंत करतात चेडे भुरगे तशें फुडें नात पूण चेडवांच सगळे फिल्डांनी फुडें आसा आतां खंयच्याच फिल्डांत चेडूं भुरगें म्हणटा तें फाटी ना आनी म्हाका दिसता आतां म्हज्या चेडवान जावं म्हज्या इश्टिणीन मैत्रिणींनी सगळ्यांनी बरें शिकून आपल्या पांयार उबें रावचें आनी फुडें तेंच्यांनी आपल्या घोवांचेर निर्भर रावचें न्हू आनी हर एका फिल्डान तेंच्यांनी फुडेंत वचोन बरें बरें करचें आनी आतांची खरेंच स्त्री भुरगीं बायलां अशीं हुशारूच चेड्या परस दादल्या परस ती हुशारूच आसा आपले कुटूंब ती सांबाळटा आनी इवन आपले आवय बापायक खरें म्हटल्यार आतांच्या काळांतले भुरगे आपले आवय बापायक पळयना पूण चेडवां भुरगींच तेंच्या आवय बापायक पळयतात आनी खरेंच अशी भुरग्यांनी फुडें सरोन बरें बरें करचें